हांवें जायते स्पोंज पेंटींग केलो आसाय आनी हे स्पोंज पेंटींग हांयें फुडबॅक घेवपाक लागून जायते फोटो काडलोले आनी म्हुगे फ्रेंडा धाडलोले आनी ते फोटो ताणी पळोवन तें बरें जालां बरें जालां म्हूण सांगलें आनी ताणी म्हाका सजेस्ट केलें तें फ्रेमी घालून दवर म्हणून आनी ताका लागोन हांवें तें फ्रेमी घालून ते वॉल हँगींग एशे म्हूण करून दवरल्याय आनी एश कोनू तेणे म्हाका सांगले कीण हें कर आनी स्पोंज पेंटींग कोर आनी आपणा हें कोर म्हण आपणा दी म्हणून सो हांवें तांकां बरें स्पोंज पेंटींग केलें आनी बरें फ्रेमी घालून तांकां दिलें एशे कोन्न जायते स्पोंज स्पोंज पेंटिंगाचे हांवें स्पोंज पेंटींग करून फ्रेमी घालून म्हुगे फ्रेंडाकूय एज अ गिफ्ट दिलो आहाय आनी मोकोडेय बी एज अ वॉल हँगींग आसा तेश कोनूच तेशे कोन्नू आनी हांवें जायते पेंटिंगाचे फोटो काडून दवरलो आहाय जे थमोकॉलाचे केलोले हांवें मागीर कॅनवसाचे केलोले ते फ्रेमी चोड घालपा मेळनाय ताका लागोन वो लॅमिनेट करपा मेळनाय ताका लागोन हांवें ते फोटो काडून मोको फोनाचेर दोवरलो आहाय सो देट ते मागीर केन्ना दुसऱ्या दाखोवपा बी यूजफूल जाता वा दुसऱ्या ते केन्ना चोवपा चोवपा दाखोवपा आनी केन्ना प्रेजेंट करपाकूय बोऱ्या पडटा एशे कोन्न तें मागीर बरें दिसता आनी तें फ्रेमी घाल म्हणटोर वॉल हँगींग एश म्हाक व्होरां डेकोरेशन अशेंय बी बरें दिसता तेका लागोन हांव एशें कोन्न जायते स्पोंज पेंटींग करून म्हुगे फ्रेंडा एज अ गिफ्ट एज अ गिफ्ट वा वॉल हँगींग एश म्हूण दिलो आहा